पूछ रही हूँ मैं आपके इतनी वो डिश देखना है कौन कौन सा डिश है मतलब खाने के लिए

बोल बोल रहीं कौन कौन सा है बताऍंगी तभी तो मतलब अच्छा लगेगा तब

जी जी ठीक है हमें कढ़ाई पनीर ही चाहिए और चउमिन चाहिए और क्या बोलते हैं मीठा में आप तो बताएंगी नहीं अभी मीठा में क्या क्या रखी हैं जी फेमस है जी जी जी मुझे मीठा में रसमलाई कर दीजिए

नहीं नहीं नहीं मुझे चउमिन ही कर दीजिए और वो क्या बोलते हैं पीजा

जी जी तो वही वही सब जी जी जी मिलता है मतलब और बताइए क्या नई नहीं नहीं और क्या पर जी जी जी जरूर ऑर्डर लेंगे आपके

तो ऑडर कर देना खाने के लिए आपकी रसमलाई बहुत अच्छी थी